गौरमेंट स्कीम्स दी अगर अस गल्ल करिए तां बड़ी सारी गौरमेंट स्कीम्स जेह्ड़ियां न ओह् अज्ज दे टाइम उप्पर अवेलेवल न साढ़ी जेह्ड़ी गौरमेंट न उ'नें बहुत सारी स्कीम्स सानू दित्ती दियां न अगर में गौरमेंट स्कीम्स दी गल्ल करां सब तू पैह्ले ते में गल्ल करगी सुकन्या समृद्धि सकुन्या समृद्धि स्कीम लाडली बेटी स्कीम फिर प्रधान मंत्री मातरू बंधना योजना स्कीम स्टेट मैरिज ऐसीस्टेंट स्कीम पालना स्कीम पोशन वाटिका पोशन अभियान पोशन नेशनल हैल्थ मिशन स्कीम फिर एम जी नरेगा उसके बाद यह प्रधानमंत्री आवास योजना बड़ी सारी स्कीम्स न जेह्ड़ियां गौरमेंट ने लांच कीती दियां न ते इन स्कीमस दा गो लोक जेह्ड़े न बड़े बड़ा फायदा लै दे अगर में गल्ल करां लाडली बेटी लाडली बेटी जेह्ड़ी ऐ ओह् स्कीम दौ हजार पंदरा च शुरू होई ऐ दो हजार पंदरा च शुरू होई जेह्ड़ी बेट बच्चियां साढ़ियां पैह्ली अप्रैल जां पैह्ली अप्रैल दे बाद जेह्ड़ियां होइयां ओह् सारियां इस स्कीम्स दा फायदा चुक्कै दियां इस स्कीम दे दौरान इक बैंक उस बेटी दा अकाउंट खोलना जाइयै ते उस अकांउट च गौरमेंट ने हर म्हीने हजार रेपआ पैह्ले सत्त साल आस्तै पाना ठीक ऐ सत्त साल आस्तै पाना एहदे दो फेजज न लाडली बेटी दे सत्त साल आस्तै फिर नेक्सट सत्त साल आस्तै उना ने केह् करना कि इक आर डी बनाई देनी रेकरिंग डिपाजिट ते ओह् फिर नेक्सट सत्त साल आस्तै हजार हजार हजार चौदां साल दा जेल्लै टाइम पीरियड होई जाना ते फिर ओह् इक एफ डी बनी जानी उस बच्ची दी होर एफ डी दे बाद जेह्ड़े सत्त साल होने उस एफ डी दा जेह्ड़ा इंटरेस्ट होना ओह् इक्की साल तक आना इक्की साल जेल्लै ओह् कम्पलीट होई जाने ते उस बच्चे गी साड्ढे पंज लक्ख जेह्ड़ा ऐ ओह् मिलना ते इस स्कीम गी चलाने दा मेन मोटिव एह् हा कि जेह्ड़े अज्ज दे टाइम च बेटियै गी पसंद नेईं करदे बेटी अगर होई जाए साढ़े घर च ते अस सोचने कि बेटी बोझ ऐ बट गौरमेंट ने इस तरीके कन्नै इक स्कीम चलाई कि बेटी बोझ निं ऐ बेटी को बचाओ बेटी गी पढ़ाओ होर ओह् बेटी साढ़ी लाडली बेटी ऐ उस बेटी दा खर्चा जेह्ड़ा ऐ ओह् अस चुक्कना गौरमेंट ने स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम चलाई जेह्दे तैह्त पजांह् हजार रपेआ उस बेटी गी मिलना गौरेमेंट ने एम जी नरेगा स्कीम एम जी नरेगा स्कीम दे तैह्त उस उनें कि सौ दिन दा जेह्ड़ा ऐ ओह् कम्म मिलना फिर पी एम ऐ वाई स्कीम चलाई प्रधानमंत्री आवास योजना कि कच्चा घर ऐ जिंदा उनां गी पक्का घर आस्तै गौरमेंट ने इक फैसीलिटी प्रोवाइड कीती कि हून कुसै दा बी कच्चा घर नेईं होग सारे जेह्ड़े न पक्के घर च रैह्न ते आक्खने दा मतलब एह् ऐ कि गौरमेंट ने बड़ी ज्यादा स्कीम्स बनाई न साढ़ी जेह्ड़ी गौरमेंट ऐ मोदी जी ने बड़ा अच्छा कम्म कीता ऐ होर हमेशा एह् इक महिला दे बारे च सोचदे न कितने ज्यादा इनें ने टायलेट बनाए बनवाए कि महिला जेह्ड़ी ऐ ओह् सुरक्षित होनी चाहिदी ऐ प्रधानमंत्री मातरु बंधना योजना दिक्खो स्कीम च ई किन्ना ओह् इक आडिंडीफाई होआ दा कि मातरु बधनां कि जेह्ड़ी माता ऐ साढ़ी ओह्दी बंधना करनी मातरु बंधना योजना होर जिन्नी बी इंस्टीट्यूशनल डिलीविरस होंदियां न उन माताएं गी पैसे मिलदे न चौदां सौ रपेआ मिलना होर पंज हजार रपेआ बी उना नूं मिलना जेह्ड़ियां आशा वर्कर न साढ़ियां उना नू बी हर इक डिलीवरी दा छे सौ छे सौ रपेआ जेह्ड़ा ऐ ओह् दित्ता जंदा आक्खने दा मतलब ऐ कि गौरमेंट ने बड़े सारे स्टेपस लैते दे न अच्छी गौरमेंट ऐ होर बहुत ज्यादा ख्याल रक्खै दी ऐ साढ़ा